ہیلو کیا آپ امیزون کمپنی سے بات کر رہے ہیں میں نے آن لائن آپ کی شاپنگ ایک ہیڈ فون سرچ کی تھی جو میں نے آفر میں منگائی تھی میں نے اُس کو آڈر کیا تھا جو میرے پاس آ گئی تھی دو سے تین دِن کے اندر اِس کو میں نے یوز کیا ہے دو سے تین سے چار دِن لیکن اِس میں کچھ پریشانی آ رہی ہے یہ چارج بہت ٹائم میں دیری سے ہو رہی ہے اور یہ کافی ہارڈ ہے جو پہننے میں کانوں میں درد کر رہی ہے اور اِس کی بیٹری کی کھپت بھی بہت جلدی ہو رہی ہے اِس کا ہارڈ ریٹ جو ہے ہارڈز ہے بہت کم ہے جو آڈی کوالٹی صاف نہیں ہو رہی جو سُننے میں آ اچھا فیل نہیں آ رہا ہے یہ آپ اِس کو چینج کریں